हा असां जे अजमेर शहर में मनोरंजन जे लाइ घणे कुझु ठाहियो वियो आहे जीअं त उन में पार्क आहे बि पार्क यानी बाग़ु उते बाग़ आहिनि उन्हनि में बारहदरी झील आहे सुभाष उद्यान आहे सेवन वंडर आहे चौपाटी आहे इन मां सुभाष उद्यान ते उन में ॾाढा मन मोहक फुहारा लॻाया विया आहिनि ऐं गुलनि जूं सजावटूं थियलि आहिनि उन में ॾह रुपए जी टिकेट लॻंदी आहे ऐं हिकु सेवन वंडर जे नाले सां ठहियो ठाहियो वियो आहे उन जे अंदरि सत अजूबनि खे ठाहियो वियो आहे जंहिं में भारत जो ताजमहल बि शामिलु आहे ऐं ॿार जे रांदियुनि जे लाइ पट पटेल मैदान ऐं पृथ्वी राज मैदान ठाहिया विया आहिनि पृथ्वी राज मैदान में त वॾनि जे लाइ योगा करण जे लाइ ऐं एक्ससाईज़ करण जे लाइ बि मशीनूं रखियूं वयूं आहिनि ऐं उन में ॿारनि जे रांदि करण जे लाइ घणो ई कुझु सामानु रखियो वियो आहे वॉलीबॉल ख खेलण लाइ फुटबॉल खेलण लाइ स्केटींग करण जे लाइ इहे सभु कुझु कबडी खेलण जे लाइ अलॻि अलॻि मैदान ठाहियलु आहिनि पृथ्वी राज मैदान में इहे सभु असां जे अजमेर शहर में आहिनि मूवी जा थे सिनेमा सिनेमा हाल बि ठहियलु आहिनि मॉल वॾा वॾा ठहियलु आहिनि उन्हनि मॉलनि जे अंदरि सिनेमा हाल ठहियलु आहिनि जंहिं में कार्निकल सिनेमा इंडिया जो जी एल ओ ग्राऊंड ऐं उन में मिराज मॉल आईनोक्स मॉल ऐं हींअर हिकु नओं मॉल ठहियो आहे मित्तल मॉल जंहिं में बि सिनेमा आहे पी वी आर जे नाले सां असां इन्हनि सभिनी में इन्हनि सभिनी मॉलनि में ॿारनि जे रांदियुनि करण जा बि उपकरण रखिया विया आहिनि उन में वॾा बि उहे रांदियूं खेले सघनि था त अजमेर में इहे सभु उ उपकरण रखिया विया आहिनि ऐं इहे खेल कूद जे लाइ ऐं ॿारनि जे लाइ ऐं वॾनि जे लाइ घणे कुझु आहे मनोरंजन जे लाइ जंहिंजो असां अजमेर वासी उते इन्हनि जॻहियुनि ते वञी करे उन्हनि जो तमामु घणो फ़ाइदो वठंदा आहियूं